बिबारखौ आङो टाबाव गायफेरबाय आरो गायनाय गायनानैबो आं आन्जादबो मोन्दों बिबारखौ टाबाव गायनानै दै होबाय थानांगौ हानि हानिया जुदा आरो टाबाव गायनाया जुदा जायो बिबारा टाबाव गायनाया मोजांसिन बारनाय बारो दै सह सम मथे सम सम दै होनो गोनां जायो आरो बबेबा समाव आरो बिबारा टाबाव गायनायाबो गाज्रि जानो हमो बिनिखायनो दै होबो दै होह होनानै जों फोथाङो आरो बिलाहिखौबो जों टाबाव गाय गायना नायखांबाय फिथाइबो थाइबाय मोनजाबायबो गोथावबो जादों आरो लाइ लाफा मुला बिफोरखोबो हा खोनानै न'वावनो गायनानै ट्राइ नायनायबाय बिबो मोजाङानो जादों लाइ लाफाखौबो जों गोथावानो मोनजादों आरो बिलाहिखौबो जों टाबाव गायना नायखांबाय बिलाहिया टाबाव गायनायाबो गोथाव आरो हायाव गायनायाबो गोथाव मोननैखौबो बासिनो हाया मोननैबो मोजाङानो हायाव गायनायजों आरो टाबाव गायनायजों मोननैबो एखे आरो गोथावानो जायो खिन्थु आरो फिथाइ फिथाइ थायनो गोनाङा बिदिनो लाव खुमब्रा गोसैबो मैगं बा थाइबें बिफोरखौबो जों गायखांबाय टाबाव टाबाव फांसे फांसे गायना होनानै जेब्ला आरो बियो बिफाङा गिदिर जायो जों अब्ला एखौ बख'नानै टाबखौ बख'नानै जोङो हाखो होसिननानै होयो बिनि उनाव आरो हासारफोर होयो गोबोरखिनि हासारफोर एसे होनानै जेला बिफाङा समायना मोजां जागोन अब्ला बिफां बिफाङाव बिबाराबो मोजाङैनो बारगोन बारनानै अब्ला जों फिथाइ मोनोब्ला जों बिखौ जानो जायो आरो लाइ आरो लाइ लाफाफोराबो गोथाव जाजोबो आरो गासिबो हानि बे हानियाबो थावा नङा थावो आरो टाबाव गायनायाबो थावा नङा थावो आरो गासिबो मोजां आं बासिनो हाया आरो गासिखौबो आं गायनानै जाखांबाय गायनानै जानानैबो आं प्रमानबो मोनबाय गासैबो हानि आरो टाबनि गासैबो मोजां आरो